हाँ जी आप कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा वो हम आपको ठैंक यू बोल रहे हैं क्यों कल हमने आपके यहाँ से खाना आडर करा था चार लोगों का तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था अगर आगे भी हमको कभी काम पड़ेगा तो हम आपके यहीं से मंगाएंगे

हाँ था गर्म था सब मतलब मसाले भी परफेक्ट थे जैसे हमको चाहिए न कम थे न ज़्यादा और शाही पुलाव शाही पनीर सब बढ़िया था लच्छा परांठा भी बढ़िया था चपाती वगैरह सब बढ़िया सिकी हुई थी करारी अच्छी हाँ नान आडर करी थी वह भी अच्छी थी बढ़िया हाँ हाँ बढ़िया सिकी हुई थी अच्छा घी भी उस पर परफेक्ट लगा था घी भी शुद्ध बिल्कुल शुद्ध घी था ऐसा दूसरा मतलब नकली ओकली हमको नहीं लग रहा था और हाँ पुलाव भी बढ़िया था और जो चीट हमने मंगाई थी वो भी अच्छी थी बढ़िया आपके यहाँ की वेराइटी हाँ तो आपके यहाँ का जो भी खाना था बहुत ही स्वादिष्ट था आगे भी कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम आपके यहाँ से ही आर्डर करेंगे आपकी सर्विस भी अच्छी है हाँ हाँ हाँ आपकी सर्विस भी अच्छी है बड़े टाइम से बिल्कुल जो जो टाइम हमने बताया था उस टाइम से आ गया था खाना और सभी ने तारीफ करी जिसने भी खाया हमारे यहाँ मतलब मेहमान आए थे उन सबने बढ़िया बोला वो आगे भी कभी किसी को जरूरत पड़ेगी हम आपके रेस्टोरेंट का ही नाम लेंगे

हाँ हाँ हाँ अभी तो कोई ईशू नहीं हुआ देखो हमको पसंद आया इसलिए हमने आपको ठेंक यू बोला आगे से भी ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ आएँ आपके यहाँ से ही आर्डर करें फिर कोई शिकायत होगी तो आपको बोलेंगे हम

हाँ हाँ जो हमारे फ्रेंड्स है हम उनको बोलेंगे कि वहाँ की सर्विस अच्छी है खाना भी अच्छा है टेश्टी है तो आप लोग वहीं से मंगाइए है न थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक